جی نہیں ہم انسورنس کوریج سے خوش نہیں ہیں کیوں کہ میرا ایک پرائیویٹ انشورنس ہے اِس کے کوریج میں کافی دشواریاں ہوتی ہیں کلیم وقت پر ملتا نہیں ہے قسط وار پلان کرتے نہیں ہیں اور اُن کے کلیم کی رقم خرچ کے مقابلے سو فیصد نہیں ہوتی ہے کلیم کرنے میں اِس کی کمپنی کے ملازمین دوا کے پرچے میں کمی نکال دیتے ہیں اِس لحاظ سے وہ کافی دشوار ہے اِس ضمن میں سرکار کی کئی طرح کی رفاہی اسکیمیں ہیں جو علاج علاج معالجہ کے لیے امداد فراہم کرتے ہیں وہ اِس کی اشوا نامی سکیم ہے لیکن بہت زیادہ لوگ اِس اسکیم کے ماتحت کور نہیں ہوتے